میرے علاقے میں مختلف کمیونٹیز کا میل جول اور ایک ساتھ رہنا ایک تاریخی حقیقت ہے جس میں کئی عوامل شامل ہیں نمبر ایک ثقافتی میل جول مختلف ثقافتوں کے کمیونٹیز میں صدیوں سے ایک دوسرے سے روابط قائم رکھے ہیں شادی بیاہ اور تہوار اور دیگر سماجی مواقع پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارتے ہیں نمبر دو اقتصادی شراکت داری کاروبار اور تجارت کے موقع نے مختلف کمیونٹیز کو ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے پر مجبور کیا مثلاً ذرعی یا تجارتی علاقوں میں مختلف کمیونٹیز کا آپس میں لین دین ہوتا تھا نمبر تین تعلیمی ادارے اسکول اور مدرسے ایسی جگہیں ہیں جہاں مختلف کمیونٹز کے لوگ تعلیم کر کرنے کے لیے ایک ساتھ آتے ہیں جس سے سماجی روابط مضبوط ہوتے ہیں نمبر چار مذہبی رواداری بہت سے علاقوں میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوقات کا احترام کرتے ہیں مسجد مندر گرجا گھر اور دیگر عبادات گاہیں ایک دوسرے کے قریب ہونے سے بھی کمیونٹز کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہوئی نمبر پانچ قومی و علاقائی علاقائی بحران جنگ قدرتی آفات یا دیگر بحرانوں کے درمیاں دوران مختلف کمیو کمیونٹیز نے ایک دوسرے کے سام مدد اور تعاون کیا جس سے ان کے درمیان بھائی چارہ مضبوط ہوا یہ تمام عوامل مل جل کر مختلف کمیونٹیز کو ایک ساتھ رہنے اور ترقی کرنے میں مدد دیتے ہیں